آئی فون تھرٹین منی یہ فون میں نے لیا تھا پچھلے ایک سال پہلے اور اس سے پہلے بھی میں نے آئی فون سریز کے دوسرے فون یوز کیے لیکن یہ فون مجھے مطلب اصل میں آئی فون فائیو پہلے رکھتا تھا تو وہ سائز میں نے بہت دن تک فائیو رکھا فائیو ایس رکھا تو وہ سائز مجھے بہت ہی مطلب پسند تھا اس کے بعد جو ہم سکس میں آئے اور سکس کے بعد تھوڑا جب ہم پلس میں پہنچ گئے تو وہ سائز کی پرابلم بہت ہوتی تھی ہمیں دو ہاتھ یوز کرنے پڑتے ہیں ٹائپنگ کے لیے اس میں لیکن پھر یہ جو ہے آئی فون نے جب اپنا منی نکالا تھرٹین منی تو وہ والی فیلنگ جو ہمیں آئی فون فائیو میں آیا کرتی تھی اس کا جو بہت پیارا سائز تھا تو اس میں منی کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں مل گئیں اسکرین تو بہت اچھا ہے ہی اس کے بعد جو ہے پکڑ بہت سلم ہے ایں اور سائز بہت پیارا ہے چھوٹا سا سائز ہے آپ رکھیے ایک ہاتھ یوز کیجئے عادت ہے کہ مطلب آپ ایک ہی ہاتھ ٹائپ کر سکتے ہیں دوسرا ہاتھ اس میں کسی وقت بھی آپ کو یوز کرنے کے لیے لگانا نہیں پڑتا ہے آپ کہیں بھی ہیں دوسرے یہ ہے کہ اسی اس کی بیٹری میں بہتری ہوئی ہے آئی فون سریز کی جو پچھلی بیٹریز تھیں اس سے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ بہتری ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کی اس کے اندر بہت سارے آپپشنس جو ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے پلس جو ہے وہ اس کا اسکرین بہت مضبوط ہے میرا کئی بار فون گر چکا ہے لیکن یہ ٹوٹا نہیں ہے اس سے پہلے مطلب دوسرے فونز وغیرہ میں کچھ پرابلمس ہو جاتی تھیں بٹ یہ یہ بہت بہتر دوسرے جو ہے پیچھے والی سیریز کا آئی فون سے مجھے بہت زیادہ پسند اچھا ریٹ اس کا بہت مناسب تھا اور چوں کہ ہم نے جو ہے اس کو دشہرا آفر پر فلپ کارٹ سے لیا تھا یہ آئی تھنک اڑتیس ہزار یا انتالیس ہزار کا مجھے پڑا تھا تو ریٹ بھی بہت مناسب تھا اور آئی فون کی جو فیلنگ ہے وہ تو ہے ہی اس کے علاوہ بہت بہتر میں فیل کرتا ہوں اس کو اپنے پاس رکھ کر کے